हां साढ़े स्कूल च बड़ी गेमां होंदियां रेहियां पैह्लैं अस गेमां खेढदे हे ते बड़ी ऐक्टिविटियां होंदियां साढ़ै पैह्लें जेल्लै अस दिखदे हे भाई अस जदूं निक्के निक्के होंदे हे बीह् उपना पंदरां साल परानी गल्ल करै ना ते अदूं जेल्लै साढ़े छब्बी जनवरी स्कूल होंदी ही ते ओह्दे बिच बड़ी गेमां पार्टसिपेट कीती जंदियां जि'यां बोरी बिच बोरी बननी लक्के ई ते दौड़ना बोरी पाइयै ते दौड़ना नेईं हा होंदा अद्धे बच्चे डिग्गी जंदे हे ते ओह्दे चा कोई गै इक जेह्ड़ा हा ओह् जेह्ड़ा अग्गें पुजदा हा ते उ'आं गे साढ़े बड़ी गेमां चलदियां हां इ'यां खो खो दे मैच होंदे हे कबड्डी दे मैच होंदे हे बैट बॉल खेढना बैट बॉल खेढने जिसलै बैट बॉल च में जिसलै में खेढदा होंदा हा ते अज्ज जिसलै में अपने स्कूल दी पैह्लें केह् होंदा हा जि'यां मीं बैट बॉल खेढने दा बड़ा शौंक हा जिसलै में बैट बॉल खेल्लेआ ते मेरा जदूं अपना डिस्ट्रिक बॉईज़ में परमंडल दा रौह्ने आह्लां जि'यां ते साढ़ै इत्थै डिस्ट्रिक बॉईज़ मैच सांबा डिस्ट्रिक उधमपुर किश्तबाड़ डोडा भद्रवाह् रामबन एह् स्कूल बॉईज़ अदूं जंदा हे जोन लैवल मतलब अपने जि'यां साढ़ा सांबा जोन पौंदा ते अस अपने स्कूल दी ऐक्टिविटी जिसलै अस खेढने गे जिसलै असें उत्थै खेढेआ बैट बॉल खेढेआ ते कोई तिन सौ बच्चा हा टराएल लैन आह्ला में अदूं कीपींग करदा हा ते बैटिंग करदा हा ते कीपींग करदे बाकी में ते कोच ही जेह्ड़े जेह्ड़े कोच हे उत्थै जेल्लै टराएल चला दा हा ते तिन सौ बंदा तिन सौ बच्चा आए दा हा तिन सौ बच्चे च मेरा बाइमां नंबर आया हा ते त्रै टराएल होने हे ते त्रीऐ च मेरा पंजमां नंबर आया भाई दूआ जेह्ड़ा टराएल ऐ ते दूऐ टराएल च मेरा चौह्दमां नंबर आया में मतलब सटैंड बाईज़ च मेरा नंबर आया जिसलै स्टैंड बाईज़ च नंबर आया ते में दूऐ दिन साढ़ी टीमै जाना हा खेढने डोडा जिसलै डोडा जान लगे ते मेरा नंबर स्टैंड बाईज़ च हा ते में बड़ा खुश हा ते में घरा आह्लें सनाया अपने आह्नियै भाई मेरा नंबर आए दा मगर मेरा नंबर स्टैंड बाईज़ च आए दा ते उ'नें आखेआ भाई कोई बच्चा अगर नेईं जाह्ग खेढने फ्ही तेरा नंबर औना में दुऐ दिन सवेरै सवेरै अपना सांबा डीसी ऑफिस गेआ जित्थै बच्चें दी जित्थै लिस्ट बननी ही ते अस उत्थै गे जिसलै अस उत्थै गे ते में गेआ ते इक मेरा दोस्त होर हा में आखेआ सर में बी जाना ते जेल्लै मेरा नंबर हां मेरा नंबर आई गेआ फ्ही माराज में खेढेआ में उत्थै कोई बत्ती चौत्ती बत्ती रन मारे में अदूं दा चेत्ता उसलै बत्ती रन मारे जेल्लै में ते में कीपींग करदा होंदा में चार चार कैच पकड़े पिच्छें ते मेरा नंबर उत्थै स्लैक्शन होई मेरी ते मी ओह्दा अपना मैन्न ऑफ सीरीज थ्होई ऐ जरो जेल्ले मैन्न ऑफ सीरीज जेल्लै मिगी कप्प थ्होएआ ते में कप्प अपने गर आंह्दा ते जेल्लै में घर आंह्दा ते मेरी मम्मी डैडी ने आखेआ लै भाई तेरा मन कि मतलब तुगी ऑवार्ड थ्होआ बड़े खुश होए घरा आह्ले बी उ'नें आखेआ तू इस फिल्ड च जाना चाहिदा अगर तुगी अगर शैल लगदा ते फ्ही में बड़े चिर बैट बॉल खेढदा रेहा में हाल्ली धोड़ी मतलब अपना डिस्ट्रिक लैवल जि'यां कोई इ'यां टूरनामैंटां होंदियां अपनै हून पिच्छें रियासी कटरा रियासी टूरनामैंट हे अस उत्थै मैच खेढे नॉईट नॉईट मैच खेढे ते ओह्दे बिच मी बड़ा ओह् हून मी मोटापा होने कारन हून में बैट बॉल निं खेढदा होंदा पर में बड़े एल्लै बी मेरे कोल कोई अट्ठ बॉल पेदे मैन्न ऑफ सीरीज़ मैन्न ऑफ मैच दे एह् ऐ कि टाईम टाईम टाईम दे हिसाब ऐ उस टाईम जेह्ड़ियां गेमां हियां ते ओह्दे च बड़ा फर्क हा उस टैम गेम जेह्ड़े खेढदे हे खो खो होंदी ही जैदा कब्ड्डी खेढदे हे इक डोगरी च अस आखने सता संतोलिया संतोलिया खेढदे होंदे हे ते रातीं मतलब लोकें राती तक अपना सवेरै सवेरै दिक्खो शाम्मी दिक्खो इ'यां छुट्टियां पौनियां ते कोई कम्म निं कोई कम्म निं करना अपनै बैट बॉल खेढदे रौह्ना जां बांह्टे खेढदे हे खो खो खेढदे हे एह् हे परानी गेमां अपनै एह् गेमां खेढदे होंदे हे हून ते गेमें बड़ा फर्क पेदा हून इसलै किन्नी किन्नी गेमां न दिक्खो जि'यां तुस अपना बेस बॉल ऐ ओह्दे बाद च अपना क्रिकेट ऐ बॉल्लीबॉल ऐ फुट्टबॉल ऐ ओह्दे बाद च अपना बड़ी सारी गेमां च जेह्ड़ियां अज ते उस ते अज्ज दे जमाने च बड़ा अन्तर आई दा उस टाईम इ'यै परानियां गेमां खेढदे होंदे हे लोग ते अज्ज दिक्खो अज्ज बड़ी गेमां न खेढने आह्लियां जि'यां कि इसले साढ़े इंडिया दा अगर इंडिया दी अस पूरे भारत दी गल्ल करचै ते सारें कोला नंबर वन जेह्ड़ी इसलै क्रिकेट हिन्दोस्तान दे लोक जैदा क्रिकेट जैदा मनदे न हून क्रिकेट ऐ जि'यां हून दिखुआं इसलै एशियन गेम बिच्च बी बड़ा ओ लै दे अपना प्रोत्सहान देआ दे कब्बडी 'दिक्खो कुश्ती दिक्खो जि'यां हून नीरज चोपड़ा जिनें हून भाल्ला सुट्टियै गोलड मैडल आंह्दा ओह् जि'यां रैसलिंग च जि'यां साढ़े ग्रेट खली गेदे बाह्र फॉरन अपने किन्ने गेमां खेढी आए जाइयै रैसलिंग करदा डब्ल्यु डब्लयू ई च ते इस स्हाबै कन्नै मतलब जेह्ड़ा उस टैम दा जमाना हा ते ओलंपिक च बड़े घट्ट लोक जंदे होंदे अजकल साढ़े ओलंपिक च बी इंडिया च बी किन्नी दुनियां जा दी तुस दिक्खा दे साढ़े जम्मू दी गै शीतल शर्मा कुड़ी ऐ जेह्दे दोनें बाहियां बी नेईं होनें कारन उन्न कुड़ी नै गोलड मैडल आंह्दा साढ़े इंडिया ताईं एह् ऐ भाई अज्ज ते कोई बी गेमां दिक्खो तुस हून दी गेम ते पैह्लें दी गेमें च बड़ा फर्क ऐ हून ते बड़ा अन्तर आई दा हून मां प्यो बी बड़ा स्पोर्ट करदे बच्चें ई उस टैम लोकें कोल बूट बी नेईं हे होंदे पैह्लें परानें लोकें बूट बी निं हे होंदा पाने ई ते अज्ज दिक्खो तुस कुसे दा बच्चा अगर कुसै मा प्यो दा बच्चा अगर अग्गें बधदा ते ओह् फ्ही भामें ध्याड़ी बी लांदा होग ते ओह् बी सोचदा मेरा बच्चा छे ज्हार दा बूट पाइयै खेढै उस्सी एह् निं ऐ भाई ओह् बूट पाइयै खेढै उस्सी एह् होंदा कि मेरा बच्चा अग्गें बधनै ताईं किश बी करै गेम च जा जां किसै होर फिल्ड च जा मतलब बड़ी चीजां न जेह्दे बिच्च कन्नै पढ़ाई पढाई दे बंदा उं'दी होनी गै होनी पढ़ाई दे कन्नै बंदै खेढ ऐक्टिविटी बी बंदे नै भाग लैना चाहिदा नुहाड़े तै बड़ा अच्छा होंदा कोई रन्निंग करै रन्निंग करने कन्नै बंदा फिट्ट रौंह्दा रन्निंग होई इ'यां कब्बडी खेढो खो खो खेढो किश बी करो बट थोह्ड़ी सेह्त दा बी फर्क रौंह्दा आपूं बी बंदा ठीक रौंह्दा बाकी जेल्लै तुस अज्ज दिक्खो फोन दा जमाना लोग फोन चलांदे रौंह्दे अगर अपना बैट बॉल नेईं खेढो कोई टैम होंदा हा अज्ज तूं पराने पंज साल दे पैह्लें जाओ ते दिक्खो हून इक इक जेल्लै मैच चलदा होंदा हा ते कोई शाम्मी अगर पंजाह् मुड़े खेढने आह्ले होंदे हे ते पंजाह् उ'नें दिक्खने आह्ले आए दे होंदे हे अज्ज ओह् जमाना आई दा कि छे बंदे बी तुस दिक्खो छे जां सत्त बंदे बैट बॉल खेढा दे होंदे ते उ'नें ई बी इक इक घरा सद्दना पौंदा चल आ ना खेढने ई चलचै ओह् आखदा नेईं यार में फोन में गेम खेढा ना में ड्रीम इलैवन लाई दी में निं जाई सकदा इसलै एह् ऐ भाई असें एह् चीज समझना चाहिदी ते असें अपना एह् अपने एक्टिविटियां न जेह्ड़ियां साढ़ियां खेढ कुद्द च असें सारें कोला अग्गें होना चाहिदा इ'यां थुहाड़ी साढ़ी इक इक नंबर इक साढ़ा देश बी अग्गें जंदा एह् चीजां नै दिक्खियै एह् लोग अपना अपने बॉड्डी वेट कन्नै बंदे फिट्ट रौंह्दे ठीक रौंह्दे ते एह् होंदा भाई एह् सिक्खने पौंदे नै और हर फॉदर जां कुसै बी लाई लैओ तुस हर मा प्यो नै अपने बच्चें ई जरूर उसी अगर कोई बंदा फोन चलांदा होऐ उसी आखना नेईं जेह्ड़ा तूं फोने ई द'ऊं घैंटे देआ ना एह् तूं अपने अगर तूं बैट बॉल खेढें जां क्रिकेट खेढें दा कब्बडी खेढें रन्निंग करें तूं किश बी करें कोई बी तेरी हॉब्बी ऐ अगर करने दी तूं अगर अच्छा कम्म करें और तेरा बॉड्डी वेट च बी आपूं बी ठीक रौह्ना तेरे जेह्ड़े चार बंदे तुगी दिक्खन अगर तूं कोई अपने नेआ अवार्ड जित्ती लेआएं ते ओह्दे नै केह् होंदा चार बंदे होर दिखदे यार कि उस बच्चे ना अवार्ड जित्तियै आंदा ते अस बी एह्कड़ा कम्म करचै एह् होंदा भाई अगर तुस कोई अच्छा कम्म करो ना कुसै बी तरीकै नै कोई बैट बॉल खेढो जां किश बी करो ते ओह्दे केह् होंदा कि भाई अगर अज्ज तुसें ई अज्ज बी तुसें फाईनल च अगर तुसें किश अवार्ड थ्होंदा ते ओह्दे नै केह् होंदा यार दोस्त थुहाड़े नेईं बी खेढन फिर उ'नें होंदा नेईं यार साढ़े अगर एह् खेढी सकदे अल बी खेढी सकने हर बंदे च अपना अपना हुनर होंदा ते अपना एह् अपना मेरा आखने दा मतलब बस इ'यै कि खेढो कोई बी गेम खेढो कोई बी अगर तुसें किश बी खेढने आंह्दा अगर तुसें तुसें उसी खेढना चाहिदा भामें बैट बॉल खेढो चाहे क्रिकेट खेढो चाहे खो खो खेढो कोई बी ऐ रन्निंग करो रन्निंग करने कन्नै लोग ठीक रौंह्दे मी अज्ज मेरे कोल अज्ज बी कोइ पंदरा प्राईज़ पेदे होने अपने जेह्ड़े अपने टाईम दे पंदरां प्राईज़ पेदे ते ओह्दे च उ'नें दिक्खो भाई मेरै कश पंदरां प्राईज़ जेह्ड़े मेरे दोस्त दिखदे होंदे हे पैह्लें ओह् बी अज्ज आखदे नेईं यार पंदरां प्राईज़ जे जे थ्होए जेह्ड़े मेरे दोस्त दिक्खने कन्नै मेरे दिक्खने कन्नै बी पंज दोस्त छे दोस्त मेरे बाद च जि'नें खेढना स्टार्ट कीता अज्ज उं'दे कोल बीह् बीह् पंजी पंजी प्राईज़ न